کیا آپ ہمیں گھر میں کھانا بنا پکانے کے لیے ایل پی جیسلینڈر کا استعمال کرتے وقت احتار اختیار کی جانے والی حفاظتی احتیاطی ت تربیر ترابیر کے بارے میں بتا سکتے ہیں دیکھیے ایل پی جی سلینڈر کے بارے میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے تو کم ٹائم میں کھانا بن جاتا ہے اس سے لیکن جتنی آسان اچھی چیز ہے اتنی ہی خطرناک چیز بھی ہے ہمیں کھانا بناتے وقت بہت احتیاط رکھنی چاہیے ایل پی جی سلینڈر کا جو پائپ ہے اس سے لیکیج اس کی لیکیج چیک کرنی چاہیے کہیں لیکیج تو نہیں ہو رہا ہے اور کھانا بناتے جی جب بھی ہم فارغ ہو جائیں کھانا بنانے سے تو ایل پی جی سیلینڈر کا جو ریگولیٹر ہوتا ہے اسے ہمیشہ کے لیے جسے بس یہی کہوں گا اور جو جیسے آگ بجھانے والے سلینڈر ہوتے ہیں ریفل وہ ہمیشہ رکھنا چاہیے اپنے پاس جیسے کوئی کو درگھٹنا ہو جیسے آگ لگ جائے تو اسے جھا بجھایا جائے یہ ضروری ہے ریفل ہمیشہ تیار رہنا چاہیے بس